कॾहिं कॾहिं कम कंदे ॾाढियूं तकलीफूं थींदियूं आहिनि जीअं घणा माण्हू ऑफिस में जेको आहे पॉलिटिक्स कंदा रहंदा आहिनि ऐं कोशिशि कंदा आहिनि की ॿिए माण्हूअ खे जेको आहे कम जे बारे में किरायूं ऐं कुझु अहिड़ो कमु कयूं ताकी ॿियो माण्हू तरक़ी न करे त इन करे असांखे छा करिणो पवंदो आहे सभिनि सां कोशिशि करे सुठो सालूक सां हलणो पवंदो आहे त ओ मतिलबु उन्हनि खे इहो फील न थिए कि असां जेको आहे कोई अहिड़ो कमु कयूं था जंहिंमे उनखे मतिलबु उन्हनि खे इहो फील न थिए कि असां जेको आहे कोई अहिड़ो कम कयूं था जंहिंमे उन्हनि खे दिक़त थींदी असां हुननि जे लाइ जेको आहे सुठो सोचींदा आहियूं उन्हनि खे सम्झाइंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे इहे चवंदा आहियूं की भई असां तां सां गॾु आहियूं कॾहिं बि तव्हांखे कोई दिक़त थिए त सलाहु वठो ऐं असां तव्हांखे पूरी मदद कंदासीं ताकी तव्हांखे कम में कोई दिकत न थिए इन हिसाब सां उहो माण्हू सभु सम्झी करे सुधरी वेंदा आइन ऐं असांजे कम जे जेको आ इंटरफेअर न कंदा आहिनि ऐं असां उनखे जेको आहे कम खे ठीकु तरह सां ख़तम कंदा आहियूं या असांखे हुनमें सुठा मतिलबु रिज़ल्ट मिलंदा आहिनि असां पूरी कोशिश कंदा आहियूं सभु ठीक थी वञे